हैल्लो जी आं हां हां हां हां नेईं ओह्दे च जिल्लै अस सुननें हून जि'यां हून इसलै बरसांती दा मौसम चला'रदा ते हून बी में फुल्ल लाना ऐ फुल्ल पनीरी जेह्ड़ी ऐ त्यार ऐ मेरी और जमीन जेह्ड़ी ऐ जमीन जेह्ड़ी ऐ उस्सी दो त्रै बारी पैह्लें बाह्ना पौंदा ओह्दे चा घा बूट खतम होई जाऽ दो त्रै बारी बाहियै जमीन भुर भुरी करनी ते ओह्दे बाद ओह्दे च जेह्ड़ा बर्मी कम्पोस्ट जेह्ड़ा घर बने दा होंदा जां फ्ही अस खड्ढें च जेह्ड़ा गोहा त्यार करने आं देसी हैल ते ओह् ओह् पान्ने आं ते ओह्दे च इक कनाल दे स्हाब कन्नै त्रै किलो डाया बी इस्तेमाल करने आं होर डेढ किलो पटाश और त्रै किलो डाया जेह्ड़ा ऐ एह् कनाल से स्हाब कन्नै पान्नें लाने कोला पैह्लें समझो जिल्लै आखरी बारी जमीन जिल्लै आखरी बारी जमीन बाह्नी ऐ ना उसलै ओह्दे च पाने और ओह्दे बाद कोई दोआइयें दा इस्तेमाल नेईं करदे अस फुल्लें उप्पर कोई दोआई जेह्ड़ी ऐ ओह्दा इस्तेमाल नेईं होंदा अगर बाद च घा बूट आई बी जंदा ते उस्सी हत्थै कन्नै गोड्डी तालियै करिये कड्ढी लैन्नें ते बद्ध कोल बद्ध कोई बमारी बैसे लगदी निं ऐ अगर बमारी कोई लग्गी जाऽ ते फ्ही फ्लोरीकल्चर डिपार्टमैंट कन्नै संपर्क करियै उ'नेंगी पुच्छना के केह्ड़ी दोआई दा जेह्ड़ा स्प्रेऽ ऐ ओह् कीता जाई सकदा बैसे फुल्लें दे उप्पर कोई स्प्रेऽ दोआइयें दा इस्तेमाल नेईं करदे क्यूंकि फुल्ल जेह्ड़ा ओह् बैसे बी बड़ा नाजुक होंदा और ओह्दे उप्पर दोआइयें दा जेल्लै इस्तेमाल कीता जाऽ ते ओह् खराब बी होई सकदा हां

अस दिवाली पर इत्थै जम्मू बेचने आं अस जम्मू जेह्ड़ा एह् बस स्टैंड मंडी लगदी ना इंदिरा चौक उत्थै बेचने आं ते बैसे बी कोई संपर्क करना चाह् लाना चाह् ते लेई सकदा ऐसी कोई गल्ल नेईं ऐ दिवाली पर ओके ओके